आंहो मोसौआरो दाउ फिनानै मोजां मोनो मानो होनबा मोसौआ जोंनि ओह मा लोक्षि आरो दावा जोङो दाउ बेदरखौ माहोनो जानो मोजां मोनो एखायनो जों आं न'वावनो दाउखौ फिसियो जानो थाखायबो आरो ओह माबाफोर ओम फैसा थाखानि ओह आंखाल जायोबोला माने दाउ फिनानै माने गोबां फैसा मोनो ओंखायनो आं दाउखौजों आरो ओव मोसौखौ जों फियो मोसौखौ जोथोन लानाया ओरैबायदि ओम माने ओम मोसौखौ माने आङो ओह गांसो माने गांसो गोरलै हानानैहै जाहोयो आरो जिगाब दोङो जिगाबखौ माने ओह फिसा फिसा दानखुनथिनानैबो माने ओह मोसौ बिमानो जाहोयो आङो बेबायदि आरो दसे सम मोनोब्ला आङो गांसो नामायनानै मोसौखौ माने गुमहैयो बेबायदि आरो मोसौवा जेला ओह फिसा जानो सम जायो अब्ला आङो मोसौ बिमाखौ माने जोबोद जोथोन लायो माने मोसौ फिसाया माने मोजां मोजाङै जोनोम मोनो होमबोला माने गांसो माने ओह गांसोखौ गांसो माने गांसो गोरलै गोथां गांसो बेबायदि मोनजाबा मोसौ फिसाया मोजां मोजाङैनो जोनोम मोनो आरो मोसौ बिमायाबो माने मोसौ बिमानिफ्रायबो माने गाइखेरखौ माने गोबां मोननो हायो बेबायदि ओह जोङो ओम ओह दुब्लियाव माय थासोबा गांसो मोननो हाया बेबायदिनो आङो दुब्लिनि ओह दुब्लिनि माय दुब्लिनि आलि आलि माने गांसो गोरलै गोरलै मोनो बेफोरबायदिखो हानानै लाबोनानै मोसौनो जाहोफैयो बेबायदि ओह आरो सम मोनोब्ला बिफोरखौ माने गुमनोबो लाङो आरो बेबायदि दायो जोंहा मसौ बिमा मासे फिसा जागोन जागोन जागासिनो दङ बेखौबो आं माने जोथोन लागासिनो मानो होनबा बियो दा मोसौ फिसा जाखांनायनि उनाव मोसौवा माने थाजाहै माने जोनोम जागोन लोगोसे आरो गाइखेरखौबो माने गोबां मोननो हागोन जोङो बेखायनो आङो मोसौखौ माने जोथोन लागासिनो ओह गांसो गोरलै माने जाहोगासिनो बेबायदि मसौ फिसाया ओह जेला जोनोम मोनो आं बेखौ माबायदि जोथोन लायो आं एसे बुंनोसै मोसौ फिसाया ओह जोनोम जाखांनायनि उनाव आं बिखौ उम मोजांखे माने ओह बिनि जोनोम जानायनि उनाव बिनि ओह जि मैला जायो मसौ फिसायाहै बिखौ आङो मा खालामो ओह खुन्दुंनि जिजोंहै लासै लासै माने हुगारनानै माने बिनि देहानि मैलाफोरखौहै माने ओह गोरान खालामनानै माने बिमानि बिमाखो बिमानि खाथियाव लांनानैहै बिमानि खाथियाव माने ओह आहारखौ आहारनि खाथियावहै मोसौनि मोसौ फिसानि खुगाखौ लगायनानै बेबायदि आङो दिखांनानै बामखांनानै बेबायदि जाहोयो जाहोनानै जेला ओह मोसौ फिसाया गावहा जानो ओह हानाय जायागौमानि आं बेबायदि जोथोन लायो मसौ फिसाखोहै ओह बिमानि खाथियाव लांनानै माने मोसौखौ बामखांनानै दिखांनानै माने ओम मोसौनि मोसौ बिमानि आहा ओह गाइखेरनि ओह ओम गाइखेरावहै बा आहारावहै मोसौ फिसानि खुगाखो लगायनानै बेबायदि जाहोयो जाहोनानैहै मोनाबिलि समाव आङो बिखोहै ओह जिगाबनि ओह दामोल बानायनानै जिगाबनि गेजेरावहै बेबायदि ओह ओम फुथुनानै दोनो जाहाथे बियो गुदुंहै गुदुं मोनो बेबायदि खालामो मोसौ फिसाखो बेबायदि जोथोन लायो आरो दाउनि जोथोन लानाया बेबायदि ओह दावा जेला बिदै दैयो ओह बेखौ आङो मा खालामो माइरं गथाखौ बांसिन जाहोयो माइरं गथाखो जाहोनो जाहोयो आरो ओह बियो फिसा जाखांनायनि उनावबो बा फिसाग' बायखांनायनि उनावबो आङो ओह ओह दाउ फिसानोहै ओह दाउ फिसाखो जेला बासानिफ्राय दिहुनगन अब्ला आङो एह बिखौहै ओह इंखुर फिसा फिसा इंखुर बुङो बेखौ इंखुरखो आङोहै बिनो होयो दाउ फिसाफोरनो सास्रेना होयो दाउ फिसाफोराहै इंखुरखो जानो हायो नालाय बेखायनो इंखुरखो बै फिसा फिसा माइरंखोहै होयो बिनिफ्रायहै ओह बिमाया जेराव मेराव लां लांनानै फिसाफोरखो खोमानायनि थाखाय आङो मा खालामो बिमाखोहै ओह बासायावनो बाहायावहै दिरुं गोलाव होनानैहै जेराव बिमायाहै गोजान जागाव लांनो हाया जाथ जा ओह जासे आं मा खालामो दिरुं गोलावजोंहै दाउ बिमाखो खानानै दोनो खाना दोननाय लोगो लोगो दाउ बिमाया ओह हाग्रा बंग्रा जेरावबो लांनो हाला दाबसे जागायावनो बियो गिदिंबाय थायो बेबायदि माने फिसाफोराबो माने गोजानाव थांनानै गोमाला बा ओह बायदिसिना सैमा बा ओह हाग्रानि ओह नेवल नेवल बुङो नेवल बेफोर माने ओह जानो हाया जासे बेबायदि आं मेगन सिगाङावनो माने दाउ बिमाखोहै बेबायदि खानानै लाखियो बेबायदिनो फिसाया जे जेला दाउसा फिसाया जेला सियान जागोन अब्लानियाबो आङो दसे दसे माने बिमाखोहै आगारना होगोन आरो आरो जुदि गोमानाय बायदि मोनोबा गोजान जागायाव लांनाय बादि ओह नुदो नुयोब्ला मा खालामो आख' बिमाखो हमनानै आङो खाना दोनफाफिनो बेबायदिनो एसे देरनायहालासे दाउफोरखो आं बेबायदि जोथोन लायो